सरकारी इसकुलमे धियापुताके पढबै छै जाइ छै बच्चा ढङ्ग से नहि खिलबै छै खाना नहि दै छै कपड़ा लत्ता नहि दै छै पढबै छै पाइ नहि दै छै बच्चा सब इसकुलमे गेल हाजरी बनेलक आ भागल इसकुलमे नहि रहल पढाइ पढेबे नहि करै है तऽ पढतै कहाँ से नहि पाइ देलक गेलक हाजरी बनेलक भगलक वहाँ पर नहि रहै छै बच्चा सब पढेलक नहि तऽ भागल ओतऽ से हियाँ आयल तऽ गार्जियन ओकरा मारि पीट कऽ भगेलक जो इसकुलमे रह कहै है सर जी पढेबे नहि करै है मैडम बतियानमे लागल हौ तऽ पढेबे नहि करै हौ तऽ केना पढ़ियौ ओतऽ से बच्चा सब अपन भागल ओतऽ से आ हियाँ तऽ कहलक जे जो तऽ नहि हम जेबे नहि करबऽ तू जाहि इसकुलमे जा के देखही मम्मी जे सही ढंग से नहि मैडम पढबै छथिन नहि अथी सर जी पढबै छथिन दुनू अपन बतियानमे लागल रहै छथिन तऽ हमे आर पढबै कथी अपन हाजरी बनेलक हमहूँ अपन सीट लेलहुॅं आ भगलहुॅं अपन लेटरिंगके बहाना से भगलहुॅं चाहे अथी पेशाबके बहाना से भगलहुॅं ई कऽ कऽ भगलहुॅं पढेबे नहि करै है तऽ दोकानमे हम कथी इसकुलमे कथी लए रहू हुऑं तऽ हुऑं से भगलहुॅं हियाँ आयल तऽ गार्जियन कहलक नहि जो डाँट देबार केलक तऽ कहे तू जाय छही इसकुल से तू बुझबही इसकुलमे तऽ जाइ छियै हमे पढाइ नहि है तऽ इसकुलमे हम रहि कऽ करियै की हम हाजरी बनबै छियौ भगै छियै सही ढंग से खानो नहि देलक खाना कहियो देलक कहियो नहि देलक ओहिसेॅं ओहिसॅं होत तऽ आरो की भेल तऽ पढेलक बच्चा सबके पाइ कहलक इएह दै छियै वएह दै छियै बच्चा सबके पाइ दै नहि है बच्चा सबके ओहो पाइ देतै तऽ ओकरो लोभे रहतै ओहिसे स्कूल जेतै तऽ बच्चाके तऽ पाइ दै नहि है तऽ बच्चा कोन लोभ पर जेतै गार्जियन तऽ कहलक जो बौवा पाइ देतौ कपड़ा कीन देबौ ई कीन देबौ जो तऽ कहलक दै हौ नहिये ने इसकुलमे पाइ तऽ हम जाइयौ कथी लए हाजरी बनाए कऽ हम भागि अबै छियौ हम रहबे नहि करबौ दै हौ नहिये ने तऽ हम जाइयौ कथी लए आ तब कहली कि जे नहि दै हौ इसकुलमे तऽ तोरा हम प्राइवेटेमे धरा देबौ प्राइवेटेमे पढिहे तऽ कहतऽ हँ हमरा प्राइवेटेमे धरा दे इसकुलमे कोइ पढाइ नहि हौ तऽ इसकुल नहि जाय चाहल तऽ कहली ठीक है तोरा प्राइवेटेमे हम धरा दै छियौ प्राइवेटेमे पढिहे तऽ ओहो लए कहली तऽ कहलक ओते रुपैया हौ से देबही प्राइवेटमे हमरा पढेबही छियै हम हरिजन आ ओते पाइ नहि पूरतौ नहि तू हमरा कोचिंग धरेबही सरकारीमे तऽ पाइ है नहि अथी पढ़ाइ है नहि तऽ हम पढबै कहाँ से तऽ हरिजनके तऽ औतय नहि ओते रुपैआ जे बच्चाके पढ़ा पेतै प्राइवेटमे दै मे रुपैआ सकतै जे पढेतै बच्चाके तऽ बच्चा कोना बिकास करतै बिकास तऽ उ बच्चा पछुआएले ने जेतय पढाइ मे ओइके बाद